دیکھیں لکھنے کو شوق اور کیریئر دونوں کے طور پر سنبھالنا ایک فن بھی ہے اور ایک نظم و ضبط کا معاملہ بھی میرے لیے لکھنا نہ صرف اظہار کا ذریعہ ہے بلکہ خود کو بہتر طور پر جاننے اور دنیا کو سمجھنے کا راستہ بھی ہے سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لکھنا اگر صرف کیریئر بن جائے اور شوق نہ رہے تو وہ بوجھ بن جاتا ہے اس لیے میں اپنے شوق کو زندہ رکھتا ہوں کبھی شاعری کبھی افسانہ کبھی تنقیدی مضمون کبھی صرف دل کی باتیں اور جب لکھنا پیشہ بن جائے تو کچھ چیزیں طے کرنا پڑتی ہیں وقت کی پابندی موضوع کی تحقیق قاری کی ضرورت کا خیال معیار اور مقصد کا دھیان اس لیے میں اپنے دن کو اس طرح تقسیم کرتا ہوں کہ وقت کا ایک حصہ تحقیقی یا پیشہ ورانہ تحریر کے لیے مختص ہو اور ایک حصہ خالص ذاتی یا تخلیقی تحریر کے لیے میں زیادہ تر صبح کا وقت یا رات کے سناٹے میں لکھنا پسند کرتا ہوں صبح کا وقت دماغی تازگی وقت کا وقت ہوتا ہے جب خیالات زیادہ صاف اور واضح ہوتے ہیں رات کا وقت ایک اندرونی خاموشی لاتا ہے جب انسان اپنے دل کی گہرائیوں تک اتر سکتا ہے میرے لیے خاموشی اور تنہائی والی جگہ بہت اہم ہے ایک چھوٹا سا گوشہ ایک میز ایک آرام دہ کرسی ایک کپ چائے اور ساتھ میں کچھ کتابیں یا نوٹس بس کبھی کبھی کسی لائبریری کے پرسکون کونے میں اور کبھی اپنے کمرے میں کھڑکی کے قریب بیٹھ کر لکھنا میرے لیے سب سے آرام دہ تجربہ ہوتا ہے الجھنے حل لکھنے والے کے ساتھ ہوتی ہیں کبھی خیالات کا نہ آنا کبھی الفاظ کا نہ جڑنا اور کبھی خود کو بے معنی محسوس کرنا لیکن وقت کے ساتھ میں نے یہ سیکھا ہے کہ الجھن بھی تحریر کا حصہ ہے ہر رکاوٹ خود کو جاننے کا ایک موقع ہے خود پر اعتماد اور تسلسل سب سے بڑی کنجی ہے لکھنا میرے لیے سانس لینے جیسا ہے جب تک یہ محبت لگن اور مقصد کے ساتھ ہو یہ بوجھ نہیں بنتا وقت کا نظم ایک آرام دہ گوشہ اور دل کی سچائی یہی میری تحریر کا سرمایہ ہے